ہیلو ہاں جی سر جی بولیے جی چلے جائیں گے بتائیے کب جانا ہے کیا چارج لگے گا ڈھائی سو روپیے لگیں گے

کیا کیا سامان ومان کچھ لے کے جانا ہے آپ اکیلے جائیں گے اچھا آپ اکیلے ہیں اور چھوٹا سا بیگ ہے کوئی بات نہیں چلیں گے دو سو روپیے دے دینا ہاں کب جانا ہے یہ تو بتاؤ اب شام کو کس ٹائم جانا ہے اچھا اچھا کس ٹائم بتایا آپ نے کس ٹائم نکلیں گے سر پانچ بجے پانچ بجے آپ کے نوری ڈیری پہ آنا ہے اچھا آپ صرف میور وہار جائیں گے اچھا آنا بھی ہے آپ کو اچھا ٹھیک ہے چلیں گے اچھا کوئی بات نہیں ایک آدھ اور لے لیں گے ایک لے لیں گے دو بٹھا لیں گے جتنے آپ کہو گے اتنے بٹھا لیں گے تین سواری تک ہمارے آٹو میں جا سکتی تو ہاں تین سواری لے لے جانا چاہو تین لے جائیں گے چار چار نہیں لے جا سکتے چار میں کیا ہے پولیس والے روکا ٹاکی کرتے ہیں

تو کتنے کتنے سواری جائیں گی تین یا دو اچھا ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو